असें अपने घर सब्जियां लाई दि'यां होंदियां असें गोभी लाए दा होंदा करेले लाए दे होंदे भिंडियां लाई दियां होंदियां म मरचां लाई दियां होंदियां न असें बड़ा किश लाए दा होंदा ऐ असें अपने गार्डन गी बड़ा साफ सुथरा रक्खने असें फुल्ल बी लाए दे होंदे कन्नै कन्नै के अन्नै अन्नै असें ओह् बी लाए दे आलू लाए दे हे आलू बी लाए दे होंदे अदरक लाए दा होंदा थोम लाए दा होंदा प्याज लाए दा होंदा कन्नै कन्नै असें ओह् बी लाए दा होंदा केह् आखदे मूलियां लाई दियां साग लाए दा असें बड़ा किश सब्जी लाई दी होंदी अपने घर ते असें इक दिन ओह् बी लाए दे हे केआल कचालू निं होंदे कचालू बी लाए दे हे असें ओह् बी लाए दे हे फिर असें ओह् असें पुट्टे फिर असें बनाए बी ओह् असें खादे बी ऐ हे फिर सब्जी असें बनानी होंदी जिल्लै सबेरे सब्जी गोभी अस जन्ने अपने कि बाड़ी च उत्थै गार्डन बिच्चा आह्नने गोभी कट्टियै फ्ही ओ बनान्ने होन्ने अस असें क ओह् सब्जियां सुब्जियां असें घर गै लाई दियां होंदियां न अस सब्जी कोई परवाह् निं अस बजारा सब्जी लैन्ने गै निं हैन असें सारियां सब्जियां अपने घर लाई दियां होंदियां न जैदातर असें अपने घर भिंडियां लाई दियां होंदियां क्यूंकि साढ़े मंकी बी आई दे निं हुन ते थोड़ी भिंडी खंदे निं हैन ओह् ते असें भिंडियां गै लाई दियां होंदियां न भिंडियां हां बगैरा असें गोभी शोभी सारा किश लाए दा होंदा हुन असें सारियां सब्जियां लाई दियां होंदियां न असें